आमचो साद येता तो सारको पेटयेर येवपाक जायो मागीर आमचो सारको सा येयलो काय ना मागीर आमचे थंय आमी शब्द आतां घेतले म्हणटगीर ते अभंग म्हणटा तो सारको जावपा जाय आमचो स हेचेर पयलींचेत कडवे आमचे सारके येवपा जाय हेचेर पेटयेर सारके मागीर आमचो आवाज थंय लागता तें जाल्यार साद धरता तो आनी तें जालें मागीर आनी आमचें ता बरोबर ता जावपा जाय ते ता चुकलो जाल्यार सगळो मातशें अभंग हें जाता अशें आनी म्हूणटा तीय बी आमचे शब्द सारके कळपा जाय जाल्यार तो पेटयेर सारको सूर लागलो शब्द सारकें लागले ता सारके जाले म्हणणप सारके जाले जाल्यार अभंग बरो जाता आनी अभंग सारको जाता मागीर आवाज मागीर तेजे सारको पेटीर बसता आनी तसो मागीर तो अभंग बरो जाता